बर' राव आरो थुनलाइ बर' राव आरो थुनलाया जादों जोंनि हारिनि गुदि होनजायो राव आरो थुनलाइ गैयाब्ला जोंनि हारिया थांनानै थाया बिनि थाखायनो राव आरो थुनलाइखौ नांगौ बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बेबायदिनो गुबुन जायगायाव फरायनो एबा माबा मोनसे खामानि मावनो थायोब्ला बेबायदि हारिनि गाननाय जोमनायखौ लाखिनांगौ आरो हारिनि राव रायज्लायनायखौ लाखिनांगौ जेरै स्टुडेन्ट लाइफआव बेबायदिनो गुबुन न'खौ नागारनानै बा जायगाखौ नागारनानै गुबुन गुबुन जायगायाव फरायनो थाहैयो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव स्टेटखौ बारनानै गुबुन गुबुन जायगाखौ बेबायदिनो कलेज फरायनो हस्टेलफ्राव थाहैयो बेफोरबायदियाव कलेजनि गोबां प्रग्रामफ्राव बेबायदिनो फांसन हेरिफ्राव मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय खालामोब्ला जोंनि हारिया बर' हारिया दानि लाइमोन बेबायदिनो गावनि गाननाय ड्रेसखौ दख'ना साद्रि बेफोरखौ गाननानै मोसानो मुसुरनो नांगौ अब्लानो जोंनि हारिमुखौ लाखिनाय जायो आरो जोंनि रावफोरखौ रायज्लायनो लाजिनो नाङा गुबुन हारिनि राव रायज्लायनो गुबुन जायगायाव थाहैदोंमोनब्लाबो गावनि हारिनि रावखौबो रायज्लायनांगौ बिदिनो जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाय जायो बेबायदिनो गोबां जायगायाव थांनानै सोरबाया गावनि हारिमुखौ मुगैनायबायदि खालामो गाननाय जोमनायखौ नागारनानै बेबायदिनो लंपेन्ट गाननो गुबुन हारिनि राव रायज्लायो गावखौ बर' होननानै दिन्थिनानै लानो लाजियो बेफोरबायदिखौ नागारनांगौ गुबुन गुबुन जायगायाव थाहैदोंब्लाबो बेबायदि गाननाय जोमनायखौ लानानै जेरै दख'ना राव बेफोरबायदिखौ गाननानै रायज्लायनानै गावनि हारिमुखौ सिनायथि होनांगौ आरो गुबुन जायगानियाव बेफोरबायदि दिन्थि हैनायखौ गाननाय जोमनानै गाननानै जोमनानै दिन्थिनायखौ नुयोब्ला जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा नुफैयोब्ला गोजोननाय मोनो रंजानाय मोनो गावनि हारिखौ बेबायदि गुबुन जायगायाव फोसावहैनाय बेफोरबायदिखौ दुनदाय जायो बिनिखायनो गोजोननाय मोनो बेबायदिनो जोंनि बर' फिसाफ्रा एबा दानि देरबोनाय लाइमोनफ्रा बेबायदि गुबुन जायगायाव फरायनो थाहैब्लाबो एबा बेरायनो खामानि मावनोफोर थाहैब्लाबो बेबायदिनो गोबां प्रग्रामफोर कलेजफ्राव जायोब्ला बेफोरबायदि बाहागो लानानै गावनि हारिखौ बा हारिमुखौ दिन्थिलांनो नाजानांगौ आरो गुबुन हारिखौ रायज्लायनो नाङा गुबुन हारिनि ड्रेसखौ गाननो नाङा मानो होनोब्ला जोंनि हारिखौ गुबुन रायजोआवबो बेबायदि दिन्थिहैनो हायोब्ला बिराद मोजांनि खोथा आरो नोंसोरबो नोंसिनि गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन आरो जोंबो नुयोब्ला बिमा बिफाफ्राबो गोजोननाय मोनगोन बिबायदि गोबां मानसिफ्रा गुबुन जायगायाव थानानै गावनि हारिमुखौ बावलांगारनो नाजायो नागिरो गाननाय जोमनाय बेलेक हारिनि गानो राव रायज्लायनाय बेफोरखौबो बेलेक हारिनि लानो नायगिरो आरो गावनि हारिखौ बेबायदिनो गोजानाव दोननो नागिरो बिनिखायनो गासिबो दानि देरबोनाय बर' लाइमोनफ्रा हारिखौ फोथांनानै लाखिनांगौ बेबायदि गोबां बर' रावखौ रायज्लायनानै फोजौ लांनो गोजौ दिखोनो नाजानांगौ